हेलो हेलो के बाजैत छी के छी अपने अच्छा अच्छा कहू कए नम्बर वार्डसँ बाजैत छियै अहाँ वार्ड नम्बर अच्छा वार्ड नम्बर एक सँ अच्छा ठीक छै ओहिठामका जे छै वार्ड सदस्य कऽ जे छै भेजैत छी वार्ड सदस्य जे छै आहाँकेँ समस्या देखि लेताह आ जे भी हेतै हम समाधान करबाय देब अरे जबतक छी हम तब तक अहाँ सबकेँ कोनो भी दिक्कत नहि हेतै ओकर चाहे ओकर अहाँ सब टेंशन नहि लिअ अच्छा से हम देखैत छियै ने तऽ हम जे छै हमहूँ एकबेर कहैत छियै अगर नहि सुनतै तऽ हम छियै ने सुनै लऽ यौ हाँ यौ हम अहाँकेँ सुनबै समस्या हम आहाँकेँ समस्या दूर करबै अच्छा अच्छा अच्छा इन्दिरा इन्दिरा आवास नहि मिलल यऽ अहाँकऽ अच्छा से हम अथीमे जे छै ने सूचीमे चेक करबाए लै छियै आ नहि हेतै तऽ नहि हेतै तऽ जुड़ि जयतै नाम नाम जुड़ि जयतै हँ हँ अच्छा ठीके छै अहाँ जे छै ने एक काम करू ने कागज पत्तर जे छै ने हमरा लग जे छै ककरो दिया भेजबाए देबै चाहे अपने जे छै नेने आयब अच्छा हँ हँ आ ई ई कहलहुँ जे अथी नाला बनल छै कि नहि अहाँकऽ अथी लऽ अच्छा हँ नालाकेँ सफाइ कते दिनसँ नहि भेल छै अच्छा अच्छा ठीके छै हम सफाइ करबाबैत छी

बारिशेके पानि छै ने आर तऽ कोनो अथी नहि छै आ कहलहुँ अथी लगमे ठीक